बिहार मे कतेक जिला मे मैथिली बाजल जाइ छै दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी सहरसा सुपौल अऽ आदि एकर प्रमुख छेत्र छै आओर एहि छेत्र सभमे इसकुलमे मैथिली के पढ़ाइ होयबाके सङ्ग सङ्ग स्थानीय बोली मे सेहो मैथिली के प्रयोग कयल जाइत छै आओर एकर अतिरिक्त कएटा समाचार पत्र सेहो प्रकाशित होइ छै लोकसेवा आयोग मे सेहो मैथिली के एकटा पेपर होइ छै तऽ ओ सभ जे छै एहन अऽ हिसाबसँ मैथिली केँ बाणिज्य ब्यापार मे प्रयोग होइत छै